ہیلو اور کیا ہو رہا ہے وہ کام چل رہا ہے ابھی پینٹ وینٹ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے پینٹ اور آپ کیا کر رہے ہو

کروا لو کل پینٹ وینٹ اچھا ہو رہا ہے ویسے اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ لینا آ کے ویسے اچھا ہو رہا ہے کلر پنک ہے گرین ہے وائٹ ہے کلر اچھے ہیں اور ایک دیوار پہ ایک دیوار پہ ایک پھول بنوا رہے ہیں مطلب پھولوں کا ڈیزائن بھی اچھا ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہے ان کا ہاں تو اگر ٹائم مل جائے ٹائم ملے تو آ جانا دیکھ لینا آ کے ویسے ڈیکوریسن ڈیکوریشن بھی اچھی کروائی ہے ہوں ہوں ہوں

گیٹ بھی اچھے لگے ہیں ڈیزائن اچھی ہے گیٹوں کی سنمائیکا میں ہے اچھے ہیں ڈیزائن بھی اچھی ہے ان کی اور جو بڑے والے گیٹ ہیں نا وہ تو اور پیارے ہیں ایں یہ پینٹ بیٹھا تھا کم سے کم نہیں چالیس ہزار کے لگ بھگ بیٹھ گیا تھا نہیں نہیں نہیں جب پینٹ وینٹ کروایا تھا نا گیٹ کا تو الگ حساب ہے ہاں گیٹ کا الگ حساب ہے ہاں فرش بھی اچھا ہے ہاں نہیں نہیں جلدی ٹوٹنے والے نہیں ہیں اچھے ہیں کوائلٹی کوائلٹی اچھی ہے ان کی ہاں ہاں سب چیز بہت اچھی ہے

وہ صحیح ہے مستری ہاں اچھا ہے مستری کام جلدی کر رہا ہے ویسے جلدی ہو جائے گا دو ہاں دو چار دن میں کام پورا ہو جائے گا ہاں ہاں ہاں نہیں ویسے تو صحیح ہیں جلدی کرے دو چار دن میں کام کمپلیٹ ہو رہا ہے ہاں ابھی ہاں لگ سارا کام گیٹ ویٹ یہ سارا سیٹ ویٹ آ جائے گا لگبھگ اسّی نبے کے قریب آ جائے گا اسی نبے ہزار روپئے

ہاں بہت اچھا چل رہا ہے صحیح ہے کام اچھا چل رہا ہے اور نہیں نہیں نہیں ایسا کروایا ہی نہیں جیسے بہت جلدی سیلن آ جاتی ہے سیلن میں گھر خراب سیلن میں گھر خراب ہو جاتے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے ہاں یہ ایسا نہیں کروایا جو جلدی خراب ہو کچھ پیسہ لگانے ہیں آ جانا آپ دیکھنا آ کے ہاں نہیں کام بڑھیا چل رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے